مئو ضلع میں کئی طرح کی نسل اور لسانی کے گروہ رہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہندو مسلم بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں سب لوگ یہاں پہ اکٹھا رہتے ہیں یہاں پر اور ساتھ ساتھ میں رہتے ہیں ان کی زبانیں الگ ہیں ان کا بات کرنے کا طریقہ الگ ہے لیکن پھر بھی وہ ہمارے یہاں مئو میں سب کوئی مل جل کر رہتے ہیں اور اور ایک دوسرے کی زبان بھی وہ لوگ بولتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں